मेट्रो की सुविधा और यदि मैं आम आदमी के लिए विकल्प कितने किफ़ायती हैं अगर इसकी बात करूं तो मेट्रो की सुविधा जो है वो सबसे सस्ती सुविधा है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता आम आदमी का और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकता है इसमें हमें सबसे ज़्यादा चुनौतियों का जो सामना करना पड़ता है वह सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना ये करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक की परेशानी है जयपुर में जिसकी वजह से हमारा ज़्यादातर समय जो है लग जाता है